जाग्रा आदारखौ गावनि उदैनि उखैनायनि थाखायथ' बयबो सङो हाखागोन बयबो संगोन आंबो सासे बर' जानानै बर'नि फिसा जानानै संनाय खावनायखौथ' रोंखायो संनायखौ मानो रोङा जानो बयबो सोलोङो उन्दैनिफ्रायनो बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ संनाय खावनाय गासिबो फोरोङो बे थिग बेबायदिनो आंबो गावनि उदैनि आदारखौ संनो थाखाय गोबां रोखोमनि संबाय जेरै नारजि अमा अनला दाउवानो होन गासैबो बायदि बायदि जोंनि बर'नि गोथाव गोथाव ओंख्रि आं बांसिनानो गोथाव मोनो अनला साम'जों सबाइ सबाइजों साम'खौ ओरैबायदि गोथाव संनो हायो जेन गोसोबो जायो संनो बांसिन संनो लुबैयो अमा बेदर अमा बेदरा जाहैबाय बर'नि मेन जाग्रा मुवा जायखौ बांद्राय गोबाव लाया संनायाव एसेल' बांद्राय सम नाङा संनो थाखाय सम नांगौ माखासे ओंख्रिफ्राव जेरै नारजि अमा सबाइजों दाउफ्राव संनो थाखाय बयबो लुबैखायो बयबो संनो गोसो जाखायो गावनि उदैनि उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय बयबो संनो लुबैखायो संखानांगोन आरो गावनि आदारनि गावनि जाग्रा आदारखौ उदै बुंहोनो थाखाय संखानांगोन बयबो थिग बेबायदिनो आंबो गोबां रोखोमनि ओंख्रि संनो गोसो जायो